हैलो आप ओला ड्राइवर एजेंसी बोल रहे है हाँ मैं अभी आप से एक ऑर्डर की थी मतलब ओला बुक की थी तो क्या है कि मुझे मेरे परिवार से एक दिक्कत आ गई है तो मुझे बाद में वो जो कैब था वो रद्द करनी पड़ी तो क्या जो मैं जो बुक की थी जो पाँच रुपये में वो जो कैब बुक की थी तो मुझे वो रिफंड नहीं आ पाया तो मैं आप से ये बात कह दूँ तो कि आप वो मुझे रिफंड अगर कर देते तो मुझे अच्छा लगता क्योंकि मैं आप को पाँच रुपये में बुक की थी जो कैब आप का है ना वो पाँच रुपये में बुक की थी तो आप अगर वो रिफंड कर देते तो मुझे अच्छा लगता ओके मैं रखती हूँ